हेलो गुड आफ्टरनून जी मैं मैरीन बात कर रही हूँ तो गे स्वाती तुम आ नहीं रही हो क्लास अच्छा अच्छा हाँ हाँ तो हेल्थ इशू आ गया था क्या तुमको अच्छा अच्छा तो फिर कब से स्टार्ट कर रही हो कल से स्टार्ट कर रही हो अच्छा कल मॉर्निंग में स्टार्ट करुँगी देखो स्वाती मैं ये कहना चाह रही हूँ आते ही बहुत सारे अपने मैचेज मैच आने वाले हैं मैच की क्या है प्रैक्टिस करेंगे तभी तो अपन आगे बढ़ पायेंगे तभी तो कुछ अच्छा प्रदर्शन दे पाएंगे वहां पर तभी अपन को ट्रॉफी मिल पाएगी है न जो अपन सोच रहे हैं जो अपना टारगेट है तभी तो टारगेट अपन को अचीव होगा है न तो आप ये करो कि कल से ही आप क्लास लगाओ है न ठीक और आपके फ्रेंड्स लोग नहीं आ रहे हैं उन लोगों को भी बताओ न क्यों नहीं आ रहे हैं वो हाँ तो आप कल से आ रही हो न हूँ और कैसी हो तुम

अच्छा और मैडीशेन वगैरह डॉक्टर को दिखाया तुमने अच्छा अच्छा तो क्या है अभी क्लासेज तो लग रही है पुलिस ग्राउंड में लग रही है क्लासेज देखो मॉर्निंग में एक सात से नौ बजे तक रहता है और फिर इवनिंग टाइम में चार से छ बजे तक रहता है तो आप बता दो कि कब तक इवनिंग में आओगी मॉर्निंग में आओगी अच्छा दोनों में आ सकती हो तो आपको बताओ न आपको काहे में कंफरटेबल रहेगा क्योंकि देखो स्ट्रिक्टली होके स्ट्रिक्टली होके अपन को ट्रेनिंग ट्रेनिंग लेनी है है न प्रैक्टिस क्या है स्ट्रिक्टली होके करनी है हो गया बहुत हँसी मजाक में जो भी था है न अब क्या है स्ट्रिक्टली होके अपन को ट्रेनिंग जो भी है करना है है न तो आप कल से आओ टाईम से आओ और क्या आपके फ़्रेंड्स लोग होंगे उनको भी बुला लो है न कॉल करो उनको और उनको बुला लो है न अच्छा वैसे क्या हो गया था तबीयत में आपको क्या इशू था ओ अच्छा अच्छा इसलिए नहीं आ पा रही थी अच्छा अच्छा और घर में सब बढ़ियाँ है अच्छा अच्छा तो कल से बढ़िया टाईम पर आओ है न हाँ और क्या है वो मेरा एक बुक दी थी मैंने तुमको वो तुम्हारे पास है क्या हाँ न तो तुमने तो कर ली होगी स्टडी तो मैं कह रही थी मुझे दे देती क्या है मेरी एक है स्टूडेंट उसको लग रही थी बुक तो वो मांग रही थी तो आप ला देना है न और कल हाँ कल आ जाना कल क्या है मॉर्निंग में आपको मैं कॉल कर दूँगी मॉर्निंग में आओगी न तो मैं मॉर्निंग में कॉल कर दूँगी तो तुम आ जाना

ठीक है ओके ओके